जी बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की पेंसिलें क्योंकि यह हमारे पास सारी ही उपलब्ध हैं ब्लैक व्हाइट ब्लू रेड जो भी आपको चाहिए आपको सब मिल जाएगा मैंने लिख लिया है और कुछ मैम एक बॉक्स में सौ पीस आते हैं तो आपको एक बॉक्स दो सौ रुपये का पड़ जाएगा क्योंकि हमारी हाँ मैम वो आपकी टोटल बिल से आपको मिल जाएगा ठीक है मैम इसके बाद और कुछ पेन के अलवा और क्या लगेगा आपको मैम कैसे चाहिए हमारे पास सारे टाइप के हैं आप बताइए आपको कौन सी चाहिए

ठीक है मैम लिख लिया मैंने ठीक है मैम और कुछ मैम आपको एक सेट आपको मैम साठ रुपये का पड़ जाएगा और फिर आपकी जो सिज़र है वह आपको एक मैम आपको बीस रूपये की पड़ेगी तो जो भी आपका सेकेंड बिल रहेगा उस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो उसकी भी मैम अगर तो आप कैश देते हैं तो आपको ज़्यादा तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बट अगर आप यू पी आई या क्रेडिट कार्ड से कुछ हमारे उसकी पेमेंट करते हैं तो उस पे आपको वो डिस्काउंट ज़्यादा आपको उसमें मिल जाएगा मैम उसका उसका अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि विद्या प्रिंट होने में टाइम लगता है तो आपका वह अगले वीक तक आपको मिल सकती है अभी उपलब्ध नहीं है मैम सारे सालों की मिल जाएगी आपको फर्स्ट की चाहिए सेकेंड की चाहिए थर्ड की और सारे सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जी आप मैम आप एड्रेस लिखवा दीजिए तो जो भी हमारी डिलीवरी वैन जो भी रहती है वो आपके ये एड्रेस पर पहुँचा देगी आप हमें एड्रेस बता दीजिए आपको ठीक है आप बताइए ठीक है मैम और आप डेट बता दीजिए आपको कब तक चाहिए ठीक है मैम ठीक ठीक है मैम और पेमेंट का कैसा क्या रहेगा आपका ठीक है मैम तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा वह आपको मैम से फ़ाइव टू सेवेन पर्सेंट आपको मिल सकते हैं डिस्काउंट सब सब मैम आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए आपको सब माल आपका अच्छा मिलेगा जी जी बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके